नोंथाङा दासिमाव माबे माबे जायगायाव बेरायहैखांखो आरो माबे माबे जायगायाव बेरायहैबावनो लुबैयो आरो बे बेरायहैखांनाय जायगाव नोंथांनि मोनदांथिआ माबायदि मोन आङो बे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय धिरबिल दिब्लाय बावखुंग्रि हाव हाव एरै सबसका आरो सालबागान आरियाव बेरायखांबाय आरो आमफ्राय बेयाव बिदिनो माबा जायग्राफ्रा मोजां बेयाव क'क्रझार सिङाव थानायाव सरलपारा बेयावबो मोजां आं बावबो थांखांबाय आङो बावबो थासारिफ्रा मोजां एरै भिउफोरखौबो मोजां मोजां नुयो बाव आमफ्राय रायमना नेसनेल पार्कआवबो थांखांबाय आङो बावबो मोजां जायगाया मानासावबो थांखांबाय आङो मानास आव थांबाय एरै जिब जुनार आरिफोरखौबो नायखांबाय आरोखि आमफ्राय बेनि उनाव ओरै नाखाथिआवबो बेरायहैदोंमोन बावबो ट्रेकिं खालामहैदोंमोन आरोखि बावबो सान माबा सानराइजनि भिउआ मोजां मोन बाव थांखांनानै आं बेखौ एक्सपिरियेन्स मोनबोदों सानराइजखौ मोजां नुयो आमफाय

दारागावआवबो थांखांबाय आङो बावबो भिउफ्रा मोजां बाव बेरायनो आमफाय सावखेयावबो मोजां सावखेयावबो बेरायनो सावखेयावबो आं थांदोंमोन गोबां जिब जुनाद नुबोदों आमफाय दारागाव दारागाव थ नङा बगामाथिआवबो मोजां बावबो एरै दुरुंजों एरै थांलाय फैलाय माबा रप दङ' लड्जबो दङ' बायदिसना आर मोनाफ्राव बिदिनो मैदेर सैदेरबो फैयोनो बिदिनो लकेल मानसिफ्रा खोन्थायो हरैना आमफाय आङो दायो आरो बेरावबावनो लुबैदों गोजानाव थानाय बिदिनो मेघालयाफ्रावबो थांनो लुबैदों बि अवारि सरायाव बावबो जायगाया मोजां अन्डारग्राउण्ड ओरै माबा दै दं आरोखि बाव मोजां थार भिउआ आमफ्राय बेनि उनाव शिलंआवबो थांनो माबादों ओरै लाइटलुम एरै माबा दङ' चेरापुनजि माबा माबि एरै अवाटारफल आरि मेल्ला दं बिदिनो आसाम आव थानाय आङो आसामनि बारगाबो थांनो लुगैयो ओरै गवा सवा एरै केराला फ्रावबो बेफोरावबो दावबाया दावबायनो लुबैयो आरो आमफ्राय दिल्लीफ्राउबो बिदिनो बेरायलाहैनो लुबैयो आमफ्राय दायो इन्डियानि बाहायरायावबो एसे एनै थांनो लुबैयो आरोखि बेफोरावबो थांनानै एसे एक्सपेरियेन्स लानो लुबैदों माबायदि एक्सपेरियेन्स मोनो मायो